हाँ मैंने टूटता तारा देखा है मैं एक बार अपने घर की छत पर अकेला सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रहइ थी तो मैं ना अचानक आसमान में देख रहा था तो मुझे उधर एक टूटता हुआ तारा दिखा औ वह देखकर वह बड़ी इतनी इस्पीड से नीचे की तरफ जा रहा था और जाते जाते ग़ायब हो गया वह मैंने जल्दी जल्दी उससे अपने मन की इच्छा माँगी थी मैंने बोला था कि मैं जल्दी अपने मेहनत करके जॉब पर लग जाऊँ और वह जहाँ तक है सच भी होता जा रहा है धीरे धीरे मुझे अनुभव है